खोनासं नाखौ ना हमनो आंबो मोजां मोनो नाथाय ना हमनायजोंबो माखासे जोंनि जिउनि थांनानै थानायाव माखासे गोहोम खोख्लैयो जेरै ना हमनायनिबो सम आरो बोथोर थायो बेखायनो जेरै बैसाग दानफोराव नाया बिदै दैयोबा गावसोरनि जोलैखौ बारायहोनो थाखाय बिदै दैयो फिसा फिसा जायो बेफोर समाव नाखौ हमनानै जायोब्ला नाया सानसे समाव जोबस्रांलांगोन आरो बुंनो थाङोब्ला दा नैबे नैरोजा जिथाम मायथाइयाव आसाम सरखारा मोनसे गोख्रों मावबिथांखि लादों जायनि जाहोनाव जायफोरा बिदै गोनां नाखौ हमनानै फानो एबा जायो बिफोरखौ माने आयेननि गोख्रों राहा लानायनि मोनसे बिथांखि लादों बेफोरखौ मोजां मोन्दों आरो आङो आरो जेरै दै गुबुंले जानायनि जाहोनाव नाफोरा माबाफोर सोलायनायफ्रा जाहैबाय जोंहा जेनबा जोंनि बे आं थाग्रा जायगाखौनो बुंनोसै आङो आंनि गामिखौनो बा आंनि खाथि खालानि गामियाव नुनाय जेरै जों माइ आबाद मावो माइ आबाद मावनायावनो एम्फौफ्रा माइखौ जाफैयो बे एम्फौफोर जानायाव माइनिखौ माबानो थाखाय मा होनो माइनि आबादखौ एम्फौफोरनिफ्राय बासायनो थाखाय जेरै माखासे मुलिफोर बाहायनाय जायो बैफोर मुलिफोर बाहायनायावहाय बै दैयावजे मुलिफ्रा गोग्लैहैगोन बे नाफोरखौ बिराद खहा खालामनाय नुदों आरो आङो